میں دن میں ایک بار یا دو بار خبریں سنتی اور پڑھتی ہوں میں تعلیم سے جڑی جو خبریں ہوتی ہیں میں اسے اسے دیکھنا یا اسے سننا یا پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں